साढ़े उधमपुर दी जेह्की मेन साढ़े ओह् न तेहार न जेह्के मेन साढ़ी मतलब कि जेह्के तेहार होंदे ओह् जि'यां अस जि'यां बसाखी बड़े धूम धाम कन्नै मनांदे साढ़े डोगरें दे इक बड़ा मश्हूर तेहार ऐ जि'यां होई गेआ लोहड़ी दी होई लोहड़ी बड़ी धूम धाम कन्नै मनांदे अस दिवाली वगैरा एह् बो अस मतलब कि सारे गै इ'यां जेह्के तेहार होंदे उनें अस मनांदे बा एह् किश हैन जिनें अस बड़ा मेन मतलब कि शैल धूम धाम कन्नै मनांदे इत्थै दी बड़ी गै बड़े किस्में किस्में दे लोक रौंह्दे मतलब उधमपुरे च ई बड़े स सारी जगह दे लोक न जेह्के आखदे न कि इक निक्का मुट्टा शैह्र बी आक्खी सकदे इस टाइम इस्सी तुस अलग अलग धर्म दे इत्थै लोक रौंह्दे ते अलग अलग मजह्ब दे जि'यां मुस्लिम होई गे हिंदू होई गे सिख होई गे क्रिस्चन होई गे हिंदू जेह्के न अपने मंदरे मुंदरे च बड़े जंदे जिसलै जिसलै कोई बी ओह् होंदी तेहार होंदा जां कोई बी पूर्णमाशी जां किश बी होई गेआ जेह्के मुस्लिम होई गे तां एह् अपनी मसीत उप्पर जंदे इं'दे लेई जेह्की ईद जि'यां ईदी होई जंदी इं'दी ईद उल फितर बोलदे जिसी ईद उल जोहा बड़ी सारी ईदी होंदियां इं'दियां बी उ'नें अस बड़ी धूम धाम कन्नै अस इ'नें ई मनांदे इ'नें बी ते कोई बाह्र दा बंदा असें अगर लब्भै जि'यां कोई बाह्रले देशै दा होऐ ते अस उस्सी इ'यै अपनी भाशा दे बारै सनाई सकदे अस केह् केह् करदे ओह् सनाई सकदे जेह्की साढ़ी इत्थै दी आस्से पास्से दी खूबसूरती उस्सी दस्सी सकदे जेह्के इत्थै दी फेमस खाने आह्लियां चीजां जि'यां कुलचा होई गेआ कुलचा इत्थै दा बड़ा फेमस ऐ आलू टिक्की होई एह् बो बगैरा बगैरा ए इस्सी दस्सी सकदे जां कोई अगर कुसै कोई मतलब कि इवेंट अगर कुतै होआ दा होऐ तां अस उस्सी ओह् दस्सी सकदे जां फोनै पर दस्सी सकदे उस्सी के हां साढ़े इत्थै एह् एह् होंदा